जिब जुनारफोरखौ जा अननो ओंखारो नोगोद जोथोन खालामो आं बहाबा बहाबा थांङोब्ला नायफैयो आं मैगं दखान हैनायावहायबो फैबाथाय नायफैयो आं बोरमा अमा जोथोन लाजोबो आं ओरैनो जोथोन खालामाब्लाथ' मोना ना बेखौनो जोथोन खालामनांगौ जायो दाउ अमा बोरमा फिसिबाथाय मैसौआबो बेबादिनो फिसियो जोथोन लायाब्लानो मोना जाहैबाय जोथोन लानायजोंसो जों मोनो दा बेफोरखौहाय जों जोथोन खालामब्ला मुलि दावालि बायना हैनांगौ माब्लाबा माब्लाबा बेराम जायो मा जायो बेफोरखौबोथ' जों नायनांगौ बोरमाब्लाबो अमाब्लाबो बिदिसो जायो आरोखि माब्लाबा मेथुन दोनो बोरमाफोरखौबो माब्लाबा ओइ माबा अमा अमाखौथ' अमा होनना बुङो ओ आ आ आ होनना बुंह'रो ना अमखौलाय नामखौ दोना बोरमाफोराखौ दोनो आरोखि दाउनिखौथ' लिंहरोसो माबा बेनोसै बिदिनो जोथोन खालामाबा उफाय गैयालै मोना जोथोन खालामनांगौ बोरमा अमा दाउ गासै न'आवनो आं बेजोंसो आं इसे न'खरखौ आं लाखिनो हादों बिदि लायाब्लानो उफाय गैया हाजिरा मुजिरा बोथ' आं मावनो रोङा ना बेखौनो जों मावो गोदोनिफ्रायनो लायो